नमस्ते भैया हमें तो एक काम कराना था हमें पूजा वाला अलमारी बनवाना था असी पाएगा अच्छा तो मुझे दस ठो बनवाना है तो आप किस लकड़ी का बनवा के भेजें

अच्छा तो ठीक है तो दस अलमारी जो है आम के लिख लीजिए ठीक है उसको ऑडर आप ले लीजिए और और तख़्ता मुझे चाहिए था जो पाँच ठो कम से कम यह जो हमको हाँ वह किस चीज का देंगे खड़े पल्ले हाँ खड़े पल्ले में देंगे या तो बिना पल्ले में

ठीक है तो आम का ऐसा करिए आम का खड़े पल्ले में पाँच ठो दे दीजिए और उसका रेट थोड़ा सा ठीक ठाक लगा लीजिए क्योंकि मुझे बड़ा अर्जेंट है लगन भी आ रहा है ठीक है तो इसको आप कर दीजिए अमठी

और डबल अच्छा डबल बेड में बेड मिल जाएगा क्या सिंगारदान के साथ तो तो हाँ तो उसको चहिए था लेकिन शीशम कइ लकड़ी में चाहिए था क्या मिल जाएगा शीशम की लकड़ी में वैसे दाम लगभग कितना लग जाएगा भैया शीशम का उसमें कम चलिए अच्छा हुआ ठीक है तो आप ऑडर लिख लीजिए उसके बाद भैया करते हैं ठीक है उसके ठीक है भैया नमस्ते नमस्ते